सबसे पहले तो भारत के जो लोग हैं उन लोगों में एकता प्रेम ये बसा हुआ है वो एक दूसरे के लिए हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं और रहा सवाल व्यापार का तो व्यापार में भी लोग एक दूसरे के मदद करते हैं जो व्यापारी होते हैं वो अपने दूसरे व्यापारी भाई की मदद करते हैं और हमारा स्थानीय व्यापार समूह होता है वो तो हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा रहता है चाहे किसी की दुकान में कुछ प्रॉब्लम आये किसी के काम में कुछ दिक्कत आये खराबी आये या कुछ किसी के साथ हादसा हो जाए लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े रहते हैं एक दूसरे की उलझनों को सुलझाते हैं और अपना समुदाय बना के गुट बना के उस परेशानी का हल निकालने के लिए सरकार तक भी वो अपनी आवाज को पहुँचाते हैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए के लिए खुद जाते हैं आंदोलन करते हैं अनशन पर बैठते हैं और अपने हित के लिए लड़ते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं ये हमारे भारत की पहचान है जो हमारी एकता प्रेम को दर्शाती है